हा मां पंहिंजे घर में सभिनी खां पहिरां सिंधी कढ़ी चांवर ठाहियां जंहिंखें ठाहिण लाइ मां डकां पई पर मां हिमत करे सिंधी कढ़ी चांवर ठाहियां त मुंहिंजे माता पिता ॿिन्हिनि हुन खे खाई करे ख़ुशि थिया ऐं मुंहिंजे पिता उन्हनि खे ऐं घणाईं वणिया ऐं उन्हनि मूंखे उन जे करे इनाम बि ॾिनो मुंहिंजा माता बि चवणु लॻी की तूं कढ़ी जेकी ठाही आहे उन जो रंग रूप ई सुठो आहे ऐं भाॼियूं बि तरे करे तूं सुठी तरह सां विदियूं आहिनि उन्हनि खे पोइ मां पंहिंजे अ ऑफिस में हिकु ॾींहुं कढ़ी चांवर ठाहे खणी वियमि ऐं पंहिंजे दोस्तनि ऐं साहिड़ियुनि खे खारायो त हुननि बि हुन जी ख़ूबु साराह कई छोकी हुननि कॾहिं सिंधी कढ़ी चांवर खाधा कोन हुआ हुननि खाई करे हेतिरी ख़ुशि थियूं त चवणु लॻियूं की छो न तूं हिन जे करे पंहिंजो हिकिड़ो कोई बिजनिस चालू करे वटि होटल खोल होटल में असां बि अची करे तव्हां वटि कढ़ी चांवर खाईंदासीं ऐं सभिनी खे ॿुधाईंदासीं उन खां पोइ मां इहे कमु शुरू कयो जंहिंजे करे सभी मूं वटि अची कढ़ी चांवर खाइणु लॻा ऐं हुननि सभिनी मूंखे फीडबैक बि सुठी ॾिनी जंहिंजे करे मुंहिंजो होटल सुठो हलणु लॻो